मध्य प्रदेश के खेल उद्योगों में कई समस्या है जिस में से एक बड़ी समस्या ये है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो खेल में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है जिस कारण से आप देखे होंगे कि अपने मध्य प्रदेश में अभी तो फिलहाल एक ही स्टेडियम है जहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया है वो है अपना इंदौर का लेकिन वहाँ भी ज़्यादा मैच नहीं खेले जाते हैं क्यों क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है सब से ज़्यादा टैक्स लेती है इस कारण से अधिकतर मैच कहाँ होते हैं मध्य प्रदेश के बाहर हो जाते हैं आप यू पी देख लीजिए लखनऊ देख लीजिए यहाँ साइड हो जाएँगे लेकिन अपने मध्य प्रदेश में रेयरली मैच होते हैं और दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में खेल को ले कर ज़्यादा रुचि नहीं है इस लिए यहाँ के लड़कों को ज़्यादा मौक़ा नहीं मिल पाता अपना खेल प्रदर्शन करने का अपनी अपनी ख़ूबियों को दिखाने का ज़्यादा मौक़ा नहीं मिल पाता बस यही सारी दुर्घटनाएँ हैं जो सरकार को सुधारनी चाहिए